घरांत वा शेतांत काम करतना आमी कशे स्वताक मनोरंजनात्मक दवरतात आमी जेन्ना घरान काम करता तेज्या वेळार काम करतना एक गुणगुणवप आसता हे स्वभावीक आसा उलयत रावप गुणगुणत रावप हो एक स्वभावीक गूण आसा त्या प्रमाण आमी गुणगुणटा आनी आतां आतां कशें जाला आतां ज्या पद्दतीन मोबायल आयला पयलीं आमचो रेडिओ आशिल्लो समजा रेडिओ लायलो किंवा कॅसेट प्लेयर लायलो जाल्यार एकी सायडीक कॅसेट प्लेयर वाजतालो गितां वाजताली आदली नवी आवडटा अशी नवी गितां ऑटोमेटीक बॅकग्रावंडाक वाजत रावतालीं आनी आनी आमी काम करीत रावताले आतां आतां तशेंच त्या पद्दतीन समजा आतां कॉमप्युटर आयला कॉम्प्युटराचेर जर एक स्पिकर लायलो जाल्यार आमी तशे हे करता गितां लावन दवरता किंवां कसले तरी गजाली लावन दवरता आनी आमी काम करीत रावता तातूंत स्वता मनोरंजनूय जाता आतां आमी शेतांनी जेन्ना काम करताले तेन्ना आडे आडेक जे लोक आशिल्ले तांचे कडेन उलोवप जाताले तशे तरेन एन्जॉय करताले आणी आत आतां तशेंच शेतान सुद्दां काम करतना आतां मोबायल जर आसा जाल्यार मोबायल चालू दवरलो आनी कितें जर ऑडियो थंय चालू केलो जाल्यार ते ऑडियो आयकता आयकता काम करप जाता आनी मनोरंजनूय जाता तातूंतल्यान आतां हें करतना गाणी म्हणटना कितें करतना लोकगितां म्हणप किंवां हे नवी नवी गितां म्हणप हें जाता आनी खासा करून काम करतना लोकगितां चड प्रमाणांत जी मेमोरीन आमच्या यादीन जी लोकगितां आसा जावं कसली लोकगितां लोक म्हणजे कातरां जावं मागीर शिगम्याच्यो जती जावं फुगड्यो जावं ह्यो आमी गुणगुणटा गुणगुणटाना जे काम करता पळय तें ल्हव जावपाक दिसपाक लागता म्हणजे कामाचो ताण दिसना आनी अश्या पद्दतीन ही कामां करतना गावप जाता खासा करून जेन्ना आमी शेतान लुवणी करता लुवणी लुवणी करता किंवां रोपणी करता ओपणी करता तेद्या वेळार एकटो आसना खूब वांगडा कामाक आसता आनी आदल्या काळार आमी कितें करताले कोणाचो ताळो बरो आसा कोणाक गावपाक बरे जमता ताका फोर्स करताले आनी आमी सांगताले की तूं गाणे म्हण आनी ती गाणे म्हणटाले आनी तेज्या फटाफ आमी गाणे म्हणटाले अश्या पद्दतांनी ते वातावरण सामके मनोरंजक जाताले तशेंच मळणीच्या वेळार जेन्ना आमी दाद दादले मळणी करताली शेताची मळणी करताले तेद्या वेळार कोणूय एकटो असो विनोदी पात्र आसताले ताका सांगताले आमी खंयचे तरी गजाल सांग म्हण तो मागीर खंयच्यो तरी पुराणांतल्यो खंयचे तरी एक काणी सोदून काडटलो आनी तो बरे तरेन ती तिखट मीठ लावन सामकें वेवस्थीत हे करून काणी सांगतालो एकटो सोंपल्या मागीर दुसरो सांगतालो गजाली सांगताले आदल्यो लोकांकणयो ज्यो आसा पय त्यो सांगताल्यो अश्या पद्दतीन काम करतना जर अश्यो उलयत उलयत आनी कितें तरी मनोरंजनात्मक केले जाल्यार काम करता तो ताण दिसना आनी बरे तरेन काम करून जाता